हमरासभ जे छोटा छोटा रहियै माँ पप्पाके फोटो घिचाबैमे लागय से बच्चा हमर कतेक अच्छा लागत देखैमे जतेक हमरा सभ पैघ भेलियै ततेक हमरा सभके अच्छा फोटो घिचाओल जाय कहाँ जाना छै दुर्गा पूजाके मन्दिरमे जा कऽ खिँचयबै बहुत अच्छा फोटो लागतै जतेक पैघ हेबै ततेक फोटो बढ़िआँ लागतै माँ बाप कहै छै जे अच्छा फोटो अयतै तऽ बादमे बच्चा देखतै याददाश्त रहतै तऽ फोटो देखतै हमरासभ जब जाइ छियै गाछके हरा भरा गाछके लग बढ़िआँसँ फोटो घिचाय लै छियै हिन्दू धर्ममे छै तऽ मुस्लिम छै तऽ नहि जा कऽ अच्छा फोटो तऽ घिचायल जयतै हमरा सभकेँ या कोनो मन्दिर एहन छै तब जा कऽ वहाँ सभ फोटो घिचा सकै छियै बहुत बढ़िआँसँ फोटो याद रहतै से हँ हम इतना बड़ामे एहन रङ्गमे रही एहन देखयमे सुन्दरताइ रहै बाल रहै आब कि केना हमरा सभकेँ करना छै घरमे लगा कऽ घरमे फोटो घिँच लेबै हरा छै खेतमे खेतमे जा कऽ हमरा सभ फोटो घिँच लेबै फूल गाछ लग फोटो घिँचबै ई सँ याद रहतै हमरा सभ एहन उमरमे एहन रहियै इसकुल गेलियै इसकुलेमे रहै बच्चा सभ ओतहु फोटो सभ बच्चा सभके साथ साथ फोटो घिँच लेलियै गेलियै कोनो पूजो पाठमे सभ दीदी सभके साथ फोटो अच्छासँ घिँच लेलियै तऽ हमरा सभकेँ नीक लागतै देखयमे ओना तऽ नहि नीक लागतियै देखयमे जयबै सभ मिलि कऽ तब अच्छा लागतै रूमेमे जयबै रूममे गेलियै गप्प भए गेलै तऽ अच्छा फोटो लागतै देखयमे नहि तऽ नहि लागतै कहाँ जायके हमरा सभकेँ छै बहुत आदमी छै नहि अच्छा जगह चल जाइ छै फल्लाँ गाछ लग अच्छा फोटो तऽ चल तखन बाल ब बाबूके सभ अच्छासँ फोटो घिचाना छै याद तऽ रहतौ चल जाइ छियै हमरासभ अपन अपन फोटो घिँच लेबै जतेक पैघ हेबै ततेक अच्छा भी फोटो अयतै कहाँपर जाय कऽ घिचाना छै दुर्गा पूजाके मन्दिरमे घिचाना छै भोला बाबाके मन्दिरमे भी जा कऽ हमरा सभकेँ फोटो घिचयनाइ छै शिव मन्दिरमे जा कऽ पूजा बोलबममे जा कऽ अच्छा फोटो लागतै देखैमे चल जाइ छियै तऽ वहाँ दुःखी जब हमरासभ रहै छियै तब हमरा सभकेँ फोटो अच्छा नहि लागै छै घिचाबयमे किएक नहि लागै छै ओ चिन्ता छै नहि अच्छा लागतै लागत दोसर क्वालिटीके देखयमे नहि एहन अच्छा फोटो लागतै चल बढ़िआँवला फोटो जब हमरासभ खुशी होइ छियै बाल बसन्त हमरा सभके पढ़ि लिखि कऽ बढ़िआँ भए जाइ छै तऽ अच्छा फोटो लागलौ चल एहि एहि पिकनिकपर जेबही तऽ एतहु फोटो घिचबिही तऽ हमरासभ नीक लागतौ देखयमे ओना तऽ हमरा सभकेँ नहि नीक लागतै एहन बात तऽ नहि छै छै अच्छा लागतै देखयमे कहाँपर जा कऽ हमरा सभकेँ फोटो घिचाना छै जब देखलियै सभ आदमी छै तऽ आओर बढ़िआँ फोटो अयतै जब हमरा सभकेँ याद अयतै तऽ अच्छा लागतै फोटो देखयमे चल जाइ छियै हमरासभ एहन एहि जगहपर चल जे सभ अच्छा लागतै जँ आइ नहि जयबिही एतय तऽ चल गाछ लग लिच्ची गाछ लग जेबही तब लिच्ची गाछ लग फोटो नीक लागतौ गुलाब गाछ लग जेबही गुलाब गाछ लगके फोटो नीक लागतौ हरा छै गेहूँ खेती तऽ गेहूँ खेती हमरा सभकेँ अच्छा फोटो लागतै देखयमे मक्कइके भी खेती हरा भरा रहै छै तऽ हमरासभ जा कऽ फोटो घिचा आबै छियै ओ अच्छा लागै छै देखयमे कोन एहन फोटो छै हमरा सभकेँ अच्छा नहि लागतै देखयमे आब एहन छै कतहु जायबै अच्छा जगह नहि छै ओहिपर हमरा सभके फोटो अच्छा नहि लागतै देखयमे हमरा सभकेँ आबै छै उमर भेलै तऽ ब चल बढ़िआँ फोटो हम घिँचै छियै ब बढ़िआँ लागै छै देखयमे चल देखियै सभ आदमी मिलि कऽ देखैत रहबिही तब हेतौ नहि तऽ नहि हेतौ चल कहाँ कतहु जयबिही बढ़िआँ जयबही सभसँ बढ़िआँ लागतौ गेहूँके खेतमे गेहूँ कतेक हरा रहै छै तोरीके फूलमे अच्छा लागै छै फोटो देखयमे कतेक अच्छा लागै छै से हर जगह जा कऽ हमरा सभ जगह जगहपर फोटो घिँचबै छियै तब अच्छा लागै आ ककरो अयलै दीदी चलह तऽ फोटो दू टा घिचबह चलह सभ मिलि कऽ घिचैत छियै याददाश्त तऽ रहतौ फोटो घिचेबह तऽ कहिया जयबहक नहि जयबहक मरिए गेलियै तऽ कोइ जानै छै अभी फोटो रहतै तऽ सभ आदमीके मिलनताइमे हमरा सभके देखैत रहबै हमरा सभ एना तऽ नहिए ने छोड़ि सकै छियै जा कऽ देख लेबै तऽ अच्छा लागतै कोइ छै चल जाइ छै हमरा सभ कहूँ जगहपर जाना छै आब गेलियै कोनो मन्दिर छै कोनो इसकुल भी छै ओहोमे जा कऽ हमरा सभ फोटो घिचा कऽ देखि सकै छियै